असांजी संस्कृति जो पहनावो त मतलबु सलवार सूट ई आहे लेकिनि असां उत्तर प्रदेश में रहंदा आहियूं त हिते जा माण्हू त साड़ी ज़्यादा पाईंदा आहिनि छा ऐं पूॼा पाठ में पीले रंग जी साड़ी ऐं ॻाढ़े रंग जी साड़ी पाईंदा आहिनि लेकिनि असां त भई वॻा ई पाए करे वेंदा आहियूं ऐं असांजा मर्द बि भई धोती वोती कान पाईंदा आहिनि धोतीजो कुर्तो पज़ामो ई पाईंदा आहिनि ऐं मतलबु किथे बि वेंदा आहियूं शादियुनि में बि त असां घाघरा चोली ऐं ही सभु कान पाइण पसंदि कंदा आहियूं सूट ई ज़्यादा करे पाईंदा आहियूं ऐं असांजा मर्द बि कोट सूट ही पाईंदा आहिनि ही सभु शयूं ई पाइंदा आहिनि मतलबु हिते जा माण्हू त स मायूं साड़ी पाईंदियूं आहिनि ऐं बढ़िया जुमका पाईंदियूं आहिनि गले में नौलखो हार पाए वेंदियूं आहिनि ऐं असां सिंधियुनि खे एतिरो सभु पसंदि काने असां सिंपल सोभर ई किथे बि वञणु पसंदि कंदा आहियूं